एक समय की बात है जब मैं अपने ऑफिस में कार्य करती थी और वहाँ के मुझे सभी लोग अच्छे लगते थे लेकिन एक लड़का था वहाँ पर जिसके साथ मेरे को कार्य करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मुझे उससे नफरत सी भी थी लेकिन एक समय ऐसा आया कि मुझे उसके ही साथ काम करना पड़ा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत मुश्किल है मैं इसके साथ काम नहीं करूँगी लेकिन ऐसी समस्या थी कि मुझे उसके ही साथ काम करना था तब मैंने इस स्थिति से निपटने के लिए उसके साथ काम करना प्रारंभ किया और मैंने ऐसा कार्य किया कि थोड़ा अलग रहकर ही कार्य किया और उस कार्य को मैंने जल्दी से जल्दी खत्म हो ऐसा करने के लिए मैं ओवर टाइम भी काम करने लगी मैं शाम को भी ऑफिस का ही काम करती थी मुझे लगता था कि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए लेकिन एक साथ काम करते थे तो कभी न कभी मुझे उसे फोन लगाकर पूछना पड़ता था या साथ में बैठकर कुछ डिस्कस करना पड़ता था तो वो समय मेरे लिए बहुत ही बेकार रहा था और मैंने उसकी स्थिति को बहुत ही मुश्किल से संभाला था